असां नंढपिण में नानाणा नानी मां जे घर वेंदा हुवासीं ममी असांखे वठी हलंदी हीअ पोइ नानी मां असांखे घुमणु कोठे हलंदा हुआ घुमण में रेसकोर्स हनवर में घुमण कोठे हलंदा हुआ राजकोट में पोइ नानी मां मामा खे घुमणु वठी हलंदा पोइ हनवर में असांखे पानीपूरी भेल दहीबड़ा रगड़ो जेको चवंदासीं नानी असांखे खाइणो आहे सो वठी ॾींदा हुआ नानी मां ने राजकोट में घुमणु जहिड़ो सभु मज़ा मचालाईसां कंदा आहियूं ऐं नानीअ खे चवंदासीं नानी असांखे पोइ गुरूद्वारे वठी हलंदी ही पासे में रेलवे स्टेशन जे पासे में गुरूद्वारो उते पेर ॿेर पाए नमी करे ईंदा हुआसीं गुरूबाबा खे अरदास करे ईंदा हुआसीं पोइ असां नानी खे चवंदासीं की नानी हाणे असांखे होटल में कुठी हलो रोटी खाइणु रोटी खाइण में बि असां नानीअ खे चवंदासीं नानी असांखे पा आ ओ य अ प पपा पावभाजी खाइणी आहे पनीर जी भाॼी खाइणी आहे प पनीर पुलाव खाइणो आहे त नानी म चवंदा मामा चवंदो जे कुझु खाइणो हुजेव सभु ओडर भली तव्हां कयो जेको खाइणो हुजे सो ओडर कयो खाईंदासीं ने मामा मामा खे चऊं जेको सो मामा वठी ॾींदो पोइ असांखे कान में वठी हलंदो हो कपिड़े ई दुकान ते वठी हलियो असां चयोसीं मूंखे नवां वॻो वठी ॾियो त मूंखे नओं वॻो पाइणो आहे हूं नाना नाना चए जेक जेकी वस्तू खपेव सो रमकड़ा पोइ वठी ॾिंदा हुआ ने असांजे घुमण जो शौक़ु अलाई आहे त घुमण बि वठी हलंदा जिते चवंदासीं मासी जो घर बि उते ई हीअ आहे राजकोट में त मासी जे घर बि असां वेंदा हुआसीं मासी जी छोकिरी पोइ असां सभु गॾु घुमी खाई करे ने पोइ अगासी ते सुम्हंदा हुवासीं ने अगासी ते बि मज़ा मज़ा कंदासीं नंढपिण जो जेको ॾींहुं आहिनि उहो ॾींहं त हाणे त यादि एॾा था अचनि की ॻाल्हि ई पुछो ने